بھارت میں کوچ مشہور رام دیو بابا ہے جس سے میں نے بہت جس سے میں گھر کے پاس آزو بازو کے لوگوں سے بہت چیزیں سنی ان کو بی پی شوگر تھائیرائیڈ ہر چیز ہے انھوں گھٹنوں میں درد ہے انہوں نے جا کر یوگا کر کے فو بہت سے فائدے حاصل کرے اور ایسے ایسے پروڈکٹ ہے جس سے رام دیو بابا کے جو مشہور ہے بالوں کے لیے ہے اور جو ہے سو چہرے کے ہے صابن ہے صرف ہے پاکوانوں کے چیزاں ہیں اس میں ہر چیز ہے ایسی ایسی چیز ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ویسے چیزاں ویسے فائدے ہے رام دیو بابا کے کوچ میں اور ان کا جو چیزاں ہے ہر چیز ہے اور میں میں نے میرے ماں میری ماں کو بھی ایکسرسائز کے لیے گئے تھے ان کے پاس رام دیو بابا کے پاس بہت سی بہت سے فائدے ہیں ان کے پاس میں تو کہتی ہوں کہ ہر ایک انسان کو صبح اٹھ کر رام دیو بابا کے وہ کیا بولتے ہیں ایکسرسائز کرنا چاہیے صبح اٹھے اٹھنے سے پہلے ہر ہر ایک کو یہ کرنا بہت ضروری ہے آج کل صحت کے لیے صحت ایک نے نعمت ہے وہ چیز کو ایسا حاصل کرو ہر چیز ہر بیماری سے بچو